हमारे क्षेत्र में बहुत सारे धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं जैसे दिवाली होली रक्षाबंधन मकर संक्रांति और वो राम बीज पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरी धार्मिक उत्सव उत्सवों को हम बहुत मनोरंजन के साथ बना बनाते हैं हमारे मोहल्लों में जब होली दहन वगैरह होता है तब सबको बुलाया जाता है गणेश चतुर्थी भी बनाते हैं और बहुत से से त्यौहार हैं जो हम हर सोमवार सब लोग मंदिर भी जाते हैं तथा शिवरात्रि भी बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं